जैसे किसान खेती करता है अपने खेत में तो कोई दूसरा आकर अगर उसपे हक जताने लगता है तो वहाँ पे झगड़ा होने का संभावना रहता है तो इसलिए प्रधान प्रधान की जाते हैं तो प्रधान आकर सुलझाता है जिसका जमीन रहेगा उसको दिलाता है अगर प्रधान मौके पे नहीं रहता है तो सरपंच रहता है तो सरपंच के पास चले जाते हैं अगर सरपंच भी नहीं रहता है तो कोई भी अगल बगल अगर बड़ मतलब अधिकारी हो या बड़ औधा पे हो तो उसको बुला लिया जाता है तो वहाँ पे जिसका जमीन रहता है तो वहाँ पे अपना हक उसको दिलाया जाता है अगर तब भी पे नहीं मानते हैं तो कोई और उपाय किया जाता है उसके उसके खातिर तो वहाँ पे प्रशासन उरशासन बुलाया जाता है तो तब जा के वहाँ पे झगड़ा सुलझाया जाता है नहीं तो फिर अगर ऐसे नहीं मानते हैं तो जिसका जमीन रहता है वो अपना झगड़ा करके ले लेता है फिर प्रधान उरधान अपना आते हैं सब तो देखते ताकते हैं उसको नाप उप होता है तो उसका जमीन रहता है तो वो अपना ले लेता है उसका रहता है तो वो अपना लेता है फिर कर ऐसे नहीं हो पाता है तो फिर उसके बाद सरकारी सरकार के तरफ से आते हैं सब तो जो अगर बंजर जमीन रहता है तो सरकार अपना ले लेता है अगर बंजर नहीं रहेगा जिसके नंबर पे रहेगा जिसका नंबर जिसके नंबर पे रहेगा वो अपना नाप उपकर जमान ले लेता है तो इतने में झगड़ा सुलझ जाता है